ہمارے علاقے میں بھی بس وغیرہ ہے لیکن بس وہی ہے کہ بھیڑ بھاڑ ہے ایک تو بس جلدی ملتی نہیں ہے بس مل بھی جاتی ہے روڈ اتنا خراب ہے کہ اس میں وہ چلنے کو تیّار نہیں آتے آتے تھک جاتے ہیں پورے بدن ہاتھ میں اتنے درد ہو جاتا ہے ہاں اور ٹرین وغیرہ کا وہی حال ہے جب بھی کہیں جائیں تو ٹرین میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے چاہے کبھی بھی آپ چلے جائیں بارہ مہینہ آپ کو بھیڑ تو ملے گا ہی چاہے وہ بس سے جائیں ٹرین سے جائیں ہاں گاؤں وغیرہ میں جو ہے وہ ایک بہت دشوار سب سے زیادہ ہے روڈ کا گاؤں وغیرہ میں جو ہے نا روڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے سرکار کو چاہیے کہ گاؤں میں زیادہ روڈ صحیح کرایا جب روڈ صحیح ہوگا تو پھر بس وغیرہ بھی آپ کو برابر ملتا رہے گا اور کوئی بھی گاڑی مل سکتا ہے وہ بس کے علاوہ کیونکہ روڈ سب سے اچّھا ہونی چاہیے سواری کے لیے اور کرایہ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی منمانی کرتا ہے جب روڈ ٹھیک ہوتا ہے تو کرایہ کم بھی دیں گے تو چل جائے گا روڈ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اپنے مرضی نہیں بھائی روڈ ٹھیک نہیں ہے مجھے اتنا کرایہ چاہیے اتنا لوں گا